दाख्लि बिसालाव थांबा माबा सिथुल जिरायग्रा लाबोदोंमोन आरो आङो बायनानै नायनायावथ' सिगांयाव बिसालाव नायनायाव गोरा गोख्रों कमपर्टेबोल इउसफुल नुदोंमोन आरो खिन्थु जेब्ला न'आव लानानै थांनानै नायो मोजाङै नायो होमबा मानि जिरायनानै नायनायावनो जिनिसखौनो गुरै गुरै मोनखाबाय ओमफ्राय जेब्ला जोङो मोजाङै सिं सा नायो आब्लासो नुबाय आरो मानि बे सिथुलनि सिख्रुपफ्रानो दिला जोब मानि मोजाङै मारिनाय नङा कवालिथिया मोजां नङा आरो नुनायाव मोजां मोन खिन्थु कवालिथिया मोजां नङा नाया गारा लांबाय जोंबो न'आव खिन्थु सिख्रुपफ्रा दिला जेबबो बाहायजाथाव नङा जा गाज्रि मोन आरो कवालिथिया माबा ओरैनो बाहाय जाथावबो नंला आथिं आबो गहां गहां फार्से साइद बाखिया नायनायाव मोजां मोन खिन्थु जि गाज्रि मोन कवालिथिया मानि बाहाय जाथाव नङा आरो